आंङो स्कुल लाइफखौ क'क्राझारावनो फरायदों आमफ्राय कलेज लाइफ आबो क'क्राझारावनो आमफ्राय इउनिभारसिटि आ आं खालामासै आफटार डिग्रिखौबो आंङो माबा क'कराझार गार्लस कलेजावनो खालामदोंमोन आमफ्राय माबायाबो ओइस एस खौ ओमफ्राय नैबे नोंथांनि बे बालागाव सेन्ट आन्स बेनिफ्राय खालामदों बर्डिं स्कूलनिफ्राय दा बर्तमान ग्रेजुएशन जोबखांनायनि उनाव आंङो कमपिउटार माबा क्लास लादोंमोन माने डिप्लमा खालामदों कमपिउटारावहाय आमफ्राय शर्ट हेन्ड लादों आंङो स्टेनग्राफार एस ए स्टेनग्राफार दाथ' बिदि जब जेबो एक्सपिरिय्नस गैथआ लाथनाय जायाखै